हैलो हाँ मैडम बताइए शर्मा ट्रैवल से बात कर रहा हूँ

ठीक है मैडम मैडम हमारे पास में तो सभी प्रकार की कारें हैं आप को आप के साथ जो सात लोग आ रहे हैं उसमें महिलाएँ और पुरुष कितने हैं ये बता पाएँगी क्या या बच्चे हैं

ठीक है मैडम तो मैडम आपको उज्जैन आना है महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए तो आपके लिए इनोवा गाड़ी सबसे अच्छी रहेगी मैम सात लोग आप आसानी से बैठ जाएँगे और इसके लिए आपको पंद्रह रुपए पर किलोमीटर का हम लोग चार्ज करेंगे इसमें ए सी आपको अवेलेबल नहीं करा पाएँगे ए सी अगर आपको चलाना है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी अब गर्मी बढ़ गई है तो ए सी अगर आप तो उसके लिए आपको दो रुपए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा वो सत्रह रुपए पड़ेगा जी मैडम तो मैडम आपको कहाँ से किस होटल से या है रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से पिक करना है आप बता दीजिए जी मैडम जी जी जी

हाँ ठीक है ना मैडम आप सुबह सुबह अगर आ रहे हैं तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ और उसका नंबर कार का नंबर आपको शेयर कर देता हूँ आपको कुछ अमाउंट हमको एडवांस में डाल दें हज़ार दो हज़ार रूपए और हमने आपको जैसे बता ही दिया है जी हाँ मैडम आप निश्चिंत रहिए आपको ड्राइवर बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए खड़ा मिलेगा और आप सबसे पहले महाकाल जाना चाहेंगे या मैडम उज्जैन में और भी काफ़ी अच्छे स्थान हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं जी जी महाकाल दर्शन करने के बाद मैडम उसके पास में ही बड़ा गणपति जी का मंदिर है उसके पास में देया शक्तिपीठ है यहाँ पर हर चोटी यहाँ सती माता का कुछ भाग गिरा था और काफ़ी प्रसिद्ध है उसके अलावा यहाँ पर चार धाम मंदिर भी बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा स्थान है चार धाम मंदिर के पास में ही द्वादश र्ज्योतिर्लिंग मंदिर भी बनाया गया है तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं एक चिंताहरण गणेश मंदिर है यहाँ पर वहाँ दर्शन कर सकते हैं और काल भैरव है यहाँ पर उसके अलावा मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान मंगलनाथ भी है यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा स्थान है और इस्कॉन मंदिर भी बना हुआ है नए शहर में आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और भी काफ़ी यहाँ पर भी मैम महाकाल लोक भी बहुत अच्छा बनाया गया है महाकाल मंदिर से लगा हुआ और वहाँ पर हाँ मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए आप आराम से आ जाइए मैं सुबह ड्राइवर को भेज दूँगा और वो आपको अच्छे से सब जगह बढ़िया अच्छे से दर्शन करा देगा आप कहीं भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी और वापस आपको आपकी जब भी ट्रेन का टाइम होगा रात में आपको छोड़ भी देगा आप निश्चिंत रहे उसके लिए है न मैडम आप कुछ हाँ मैडम आप को जो भी लगे आप कुछ एडवांस डाल दीजिए तो मैं इधर आपको गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर भेज देता हूँ आप उसे फोन लगा लीजिएगा हाँ ठीक है मैडम चलेगा बिल्कुल आप डलवा दीजिए है न मैं आपको गाड़ी का नंबर और ये ड्राइवर का नंबर डाल देता हूँ और कुछ परेशानी आए तो आप मुझे फोन लगाइएगा वैसे कोई परेशानी आएगी नहीं आपको उज्जैन आने में और बहुत अच्छा लगेगा और आगे भी आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट रहें आपका कोई रिश्तेदार परिचित आता है तो उन्हें भी नंबर दे दीजिएगा ताकि सभी तरीके व्यवस्थाएँ उन्हें अच्छी से अच्छी मिलेगी आपको ठीक है मैडम नमस्ते मैम ठीक है मैडम जी ओके